ते हून गल्ल करगे कि मैने कित्थे जाना पसंद ऐ रिसेंटली में इक प्लेस गेआ जेह्ड़ी उधमपुर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट च ऐ ओह्दा नाम ऐ लाट्टी धूना ते उस प्लेस च पहाड़ियां बी हैगियां समुंदर बी ऐ ते न्हान दी जगह बी ऐ ते ओह् इक हिस्टोरिकल प्लेस बी ऐ क्योंकि उद्धर साढ़े जेह्ड़े मुगल न जिन्ने बी राजे महाराजे रेह् उद्धर जंदे रेह् ते हून गल्ल करिये उस जगह दी ते ओह् उधमपुरूं कोई सट्ठ किलोमीटर अग्गे रोड काफी खराब ऐ ते उद्धर पुजदे पुजदे कोई डेढ घंटा लग्गी जंदा जदूं अस उद्धर पुज्जे साढ़ा इक दोस्त रैहंदा उद्धर असें कमरा कीता दा उद्धर ते कमरा बुक करियै ते ओह्दे नाल रेह् अस रातीं खाना खाया ते मेरा इक दोस्त जेह्ड़ा ओह्दा बर्थडे ही ते असां दो गड्डियां खड़ियां इद्धरूं इक लेई गे क्रेटा दूई लेई गे वरना क्योंकि वरना ओह्दी ग्राउंड क्लीयरेंस बड़ी घट्ट हैगी ते ओह् थल्ले टच होआ दी ही ते जेह्ड़ी जगह ओह् बड़ी शैल न बड़ी खूबसूरत सुंदर सुंदर प्हाड़ हैगे ते ओद्धर इक ट्रैक बी ऐ जेह्ड़ा कोई अद्धे घैंटे दा ट्रैक ऐ उद्धरूं अग्गै फिर समुंदर आंदे न ते असां उत्थै रूकी गे कैंप लाया न्हाए न्हूए ते बड़ा इंजाय कीता ते फिर अस्स उद्धरूं वापिस आई गे वापिस औन दे बाद असें केह् कीता असें उद्धरूं ही कोई बीह् त्रीह् किलोमीटर अग्गै इक जगह ओह्दा नाम ऐ डुड्डु वैली डुड्डु बसंतगढ़ औन्नू मिनी कश्मीर बी आखेआ जंदा ऐ ते बड़ी शैल जगह उद्धर इक शैल जेहा वाटरफाल बी ऐ अस उस जगह गे असें वाटरफाल तक्केया इंजाय कीता ते सोआद ही आई गेआ ते असें उद्धर रुट्टी बी खाद्धी ते होर बी जेह्ड़ी जेह्ड़ी नमीं नमीं जगहं एक्सप्लोर कीती जेह्ड़ी पैहलां एक्सप्लोर नेईं कीती गेई